हम समस्तीपुर जिले के वासी हैं और इसमें त्योहार मनाया जाता है चौरचन करने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं एक दिन पहले से भी नहाए खाए होता है उसके कल हो के पूजा की तैयारी होता है फिर शाम को बनाते हैं खीर वगैरह पूड़ी यह सब बना कर उसके बाद फिर चाँद का वेट करते हैं फिर वह रहता है उसके बाद पूजा कल जाता है हाथ उठाया जाता है उसमें के बाद खाने पीने का सामग्री सब होता है धूप अगरबत्ती होम यह सब इत्यादि किया जाता है और पास में बगल में नक्कू स्थान समस्तीपुर में नक्कू स्थान मंदिर है जहाँ हम लोग पूजा करने जाते हैं फिर यहाँ मतलूपुर में मुकुलवा का मंदिर है हम सब बहुत निष्ठा से पूजा करते हैं और कहाँ बाहर बाहर से लोग सभी आते हैं वहाँ पर पूजा करने के लिए घूमने के लिए जल चढ़ाने के लिए मेला लगता है बहुत हम लोग इंजॉय करते हैं उसके बाद दुर्गा पूजा इस्टार्ट करते हैं फिर फ फर्स्ट को कलश यात्रा होता है फिर उसमें नहा धो कर पाठ करते हैं फिर दूसरा दिन भी पाठ करते हैं फल फ्रूट भी रखते हैं उसके नौ दिन के उपवास करने के बाद फिर नवमी का व्रत आता है उसमें भी हम लोग माँ को चावल ले जाते हैं वहाँ भी अच्छा सा त्यौहार मनाते हैं मेला घूमते हैं फिर दशमी का रावण जलता है फिर उस दिन खुचा भर आता है हम लोग सभी पूजा करने जाते हैं पूजा करने के बाद घूमते टहलते हैं भगवान जी सो प्रणाम करते हैं उसके बाद फिर वहाँ पर लगा रहता है हनुमान इत्यादि नारियल चढ़ाते हैं चीनी चढ़ाते हैं कपड़ा चढ़ाते हैं उसके बाद फिर वहाँ से घूमने के लिए निकलते हैं आते हैं तो फिर मेला लगा रहता है आस पास के माहौल बहुत ही सुंदर रहता है वहाँ पर और कुछ खिलौना वगैरह रहता है खाने वाला भी इत्यादि रहता है जलेबी रहता है यह सब लोग लेते हैं रहते हैं वहाँ पर पूजा कृष्ण जन्माष्टमी होता है उसके वहाँ पर अठजाम होता है कीर्तन होता है हम लोग उपवास रखते हैं फिर प्रसाद वहाँ का आता है तो हम लोग ग्रहण करते हैं ग्रहण करने के बाद फिर उसको फलहार किया जाता है ठीक बारह बजे रात में हम लोग दिन में झूला झूलते हैं राधे कृष्ण के नाम पर झूला लगाकर झूलते हैं गाना गाते हैं झूमर गाते हैं बहुत मन लगता खूब इंजॉय करते हैं उसके बाद फिर वहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है वहाँ पर अटेंड करते हैं रखते हैं अच्छा लगता है भजन कीर्तन करते हैं बाबा शिष्य सब रहता हैं वह सभी जन्माष्टमी के दिन वह सभी करता है वहाँ झूला रहता है झूला पर राधे कृष्ण को झुलाया जाता है पूजा होता है वहीं हम सब भी रहते हैं वहाँ से बारह बजे के बाद हम लोग वहाँ से आते हैं प्रसाद ले कर उसके बाद ग्रहण करते हैं प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर अपना घर पर आने के बाद अपना साफ़ सफ़ाई करके स्नान विस्नान करके फिर यह सब करके तो फिर फलहार करते हैं उसके बाद रेश्ट करते हैं फिर भी पूजा करते हैं बहुत निष्ठा से करते हैं मंदिर जाते हैं घूमने जाते हैं समस्तीपुर में नक्कू स्थान है वहाँ पर भी जाते हैं यह गन्नीपुर भी है वहाँ भी स्थान है चौक पर भी भुलावा का मंदिर रहता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं कलश यात्रा करते हैं उपवास करते हैं फिर जा कर मेला लगता है वहाँ एंजॉय करते हैं बहुत अच्छा लगता है अपने बाल बच्चों के साथ जाते हैं सभी को साथ जाते हैं ले कर वहाँ रहते हैं देखते हैं झूला झूलते हैं खाते हैं बच्चे को जो झुलाते हैं हर एक चीज़ से अच्छा लगता है जलेबा मिलता है वहाँ गुब्बारे रहता है बच्चे सब के लिए इसके बाद सब कुछ ले कर तो घर परिवार के लिए भी कुछ ले कर आते हैं उसके बाद वहाँ से निकलते हैं तो अपने घर को आ जाते हैं